हँ अपन गामके अपन बिहारके कृषि आइकाल्हि तऽ देखिए रहल छिए बहुत यानी लगभग नहिके बराबर भऽ रहल छै जेहो किसानसब खेती कऽ रहल छथि ओ भी कि करताह बेचारा सब अच्छी फसल भऽ नहि रहल छै जब बारिश होइके टाइम रहै छै बारिश नहि होइ छै जब कहिओ बारिश भऽ गेल बिन टाइम कभी सूखा भऽ गेल एहिके दुआरे से किसानसब बहुत परेशान छथि कि कहब आओर कृषि तऽ बिहारके लेल बहुत छै ने बहुत जटिल समस्या भऽ गेलै हँ किसानसब बेचारा सब कि करताह अच्छा बीज नहि भेटि रहल छै आओर कभी कहिओ कहिओ तऽ ई कहब जे मने बीजो भे भेटलाके बावजूद भी मने ततेक पइसा लगै छै आइकाल्हिमे कृषि करैमे कृषि मने किसानसब जे छै ने बहुत परेशान रहै छथि कि करताह बेचारा आओर कोनाहिओ नहि कोनाहिओ कृषि करै छथि लेकिन फिर भी ओ अच्छा मुआवजा नहि भेटि पाबि रहल छथि हुनका हुन हुनकासबके आओर तब लेकिन करताह कि किसान लोक बहुत परेशान छथि आओर आइकाल्हिमे देखबै जे डीजलसब ज्यादा भऽ गेलै दाम तऽ पटौनी सबके बहुत किल्लत भऽ गेलै हँ किसानसबके कतेक खेती पथाह ओनाहिते सुखि जाइ छथि आओर जे छै ने नहि सिँचाइ कऽ पाबि रहल छथि हुन हुनक ओ लोक बहुत कठिनाइसँ कृषि कऽ रहल छथि आओर अच्छासँ अच्छा फसल जे छै ने नहि हो रहल छथि किसान लोक बहुत मेहनतिआ छथि लेकिन फिर भी बढ़िआँसँ बढ़िआँ फसिल हुनका लेल तैआर नहि होइत रहल छथि आओर ओ लोक कि करताह बेचारा सब बहुत परेशान छथि एहिके लेल सरकार लोकके धिआन देबाके चाही आओर किसान लोकके किछु ने किछु उपाय आओर सुझाव जरूरी छथि सरकार लोकके मदति करबाके चाही किछु ने किछु सब्सिडी सरकार दै छथि लेकिन फिर भी ओहिसँ किछु होइवला नहि छै किछु नहि किछु तऽ राहत भेलै हँ सरकार देलथि हँ लेकिन फिर भी ओहिसँ कि हेताह एतऽ पटौनीमे एतेक रुपैआ लागि रहल छथि जे किसान अपन रुपैआके